आसामावहाय गोबां बिदि बेराइयारि जेनबा नायनो गोनां मिथिंगायारि बिदि गोबां दङ फर इक्जामपोल काजिरङा नेशनेल पार्क बेहाय वान हर्न राइन'नि थाखाय जोबोद मुंदांखा आरो दङ बिदि नेशनेल पार्क बा बिदि वेल्डलाइफ सेन्चुरिफोर दङ गोबां जोङो गा अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय अरां दङ आरो बागसायावहाय मानास नेशनेल पार्क दङ आरो दा जोंनि बिटिआर रिजोनावहाय गोदान गोदान मुंख'जादों बियो क'क्राझारावहाय दङ राइम'ना नेशनेल पार्क बिदिनो बेफोरावहाय बुहुमनि मादावहाय मुंदांखा आरो काजिरङा बेफोरो ओमफाय आरो बिदि नायनो समायना जागा जेनबा हाजो बिदिफोरबो दङ जेनेगा उम जोंनि भैर'कन्ध' अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय बेहाय गोबां गोबां मानसियानो बेरायनो फैयो आरो बेहाय बांसिन मानसिफोरा पिगनिक जानो फैयो बेहाय बि जायगाया मानि थाखाय मुंदांखा होनोबा बेयो जोङो मोन्थाम मोन्थाम जायगानि बर्डार दङ आसाम बा आसाम अरुणाचल आरो भुटान मोन्थाम जायगाजोंहाय बर्डार आरो बे एरियाहाय आरो बेयो दोनस्रि दैमा दोनस्रि दैमानि मा बुङो दोनस्रि दैमा बेबो मोनसे मा होनो ब्रह्मपुट्रनि ट्रिबुटारिस आरो गोबां मानसियानो बेरायफैयो आरो बेरायनानै मोजां बेफोरखौहाय जोंहा बेफोर जायगाफोरखौ डेभलप खालामनो हाबा बहुद टुरिस एट्रेक्ट खालामनो हायो आरो बेजोंबो उम जायगायाहाय गिदिर जालाङो बेजोंबो देरलाङो